हे हैलो एह् तुस आटो आह्ले बोला दे ओ अड़ेओ थुआढ़े आटो च मेरा पर्स रेही गेआ हा ते दिक्खो हां भला हां जी हां पर्स रेही गेआ हा थुआढ़े आटो च दिक्खो हां में सारे आधार कार्ड सब कुछ बिच पाए दा हा सारे डॉक्यूमेंट कागज पैसे सारा कुछ पाए दा हा ओह् तुस दिक्खो हां आटो च कोई मतलब सीटै थल्लै गै दिक्खो हां तुस मेरी कुड़ी पढ़दी ऐ सांबा कालेज ते तुस उसी पड़काई ओड़ेओ ठीक ऐ